पौधासभ पहिने अपन पिताजीसभ जे रहथि सेसभ पौधासभ अपन मानि लिअ जे इच्छुक छलथि सभ लगबै छलथि पिपा पिताजीके बाद जे छै से आब जखन हुनकासभक अवस्था खसलनि तकर बाद हमसभ अपन मानि लिअ जे शुरू कऽ देलहुँ हमहूँसभ इच्छुक छलहुँ जे पौधा लगबैके चाही आओर तहिना ओहिसँ छोट बाल बच्चासभ जे छै तकरो सबके स्वतः इच्छा रहै छै जे मानि लिअ जे पौधाके मानि लिअ जे लगाबी हँ आओर जतेकसँ जतेक पौधा हुअय से लगबैके मानि लिअ जे कोशिश करी हँ बालो बच्चा जे बाहरमे रहैए तऽ हुनको सभके इच्छा पूरा कऽ पूरा रहै छनि जे पूरा लगैक चाही किछु ने किछु पौधा नीक नीक पौधासभ लगैक चाही अहाँसभ एहिमे रहू अहाँसब गाममे छी तऽ पौधासभ लगाउ हँ आ अपन मानि लिअ जे ओहिएमे सभटा बागबानीमे अपन मानि लिअ जे मेहनत करैत छी आ पौधासभ इच्छुक छथि घरक लोकसभ जे छथि सेसभ अइ पौधा लगबैके लेल सभ इच्छुक निचलो छथि जे नहि पौधा लगैके चाही हँ ई सभसँ बड़का चीज छियै जे जतेक जतेक पौधा लगाबी ओतेकसँ ओतेक धर्म छै ताहि दुआरे सभ एहिमे बालो बच्चा जे छै से एहिमे मानि लिअ जे इच्छुक पूरा ध्यान देने छथि हरदम कहैत रहै छथि जे नहि अहाँसभ गाँवमे छी पौधा लगाउ हमहूँसभ आयब गाम तऽ हमहूँसभ ओहिमे मेहनत करब आओर जतेकसँ जतेक पौधा लगायब ततेकसँ ततेक मानि लिअ जे नीक रहतै ताहि लए कऽ सभक ध्यान छै आ आओर हमसभ एहिपर ध्यान केन्द्रित कयने छी जहाँ तक होइए तहाँ तक मानि लिअ जे हमसभ पौधा लगाए रहलहुँ हँ आ ओहिपर सभ बाल बच्चा जे छै